हून शैह्र में अगर तु'सें गी अगर गेमें दे बारै ग्रांऽ दी गेमें ते शैह्र दी गेमें दे बारे च दस्सां अम्म दस्सां ते दस्सां ते अऽ एह्दे च कोई अजकल कोई फर्क रेह् दा निं है जि'यां जि'यां अग्गे देश बधा करदा ऐ ते उ'आं गै एह्दे एह्दा बी फर्कोफर्की मुक्की गेदी ऐ अजकल ग्रांऽ ते शैह्र इक्को जनेह् होई गेदे न ते गेमें बी इक्को जनेहियां होई गेदियां न हम्म खेढ खेढ बी इक्कै जेहियां जि'य़ां ग्रांऽ में तु'सें गी गल्ल सनांऽ ग्रांऽ च पैह्ले पैह्ले लोग केईं चाल्ली दे खेल होंदे हे जि'यां गिल्ली डंडा गुल्ली डंडा ते इसी गुल्ली डंडा खेलने आस्तै हम्म खेलने गी बड़ा गै मजा औंदा ऐ ते में बी इसी गेम गी घर च घरै च खेढना खेढे दा ऐ मिगी एह् इस गेमै च खेढने आस्तै बड़ा गै मजा औंदा हा ते गिल्ली डंडा खेलने आस्तै इक इक डंडे दी जरूरत पौंदी ऐ ते इक इक केह् निक्का जेहा डंडा होंदा ऐ ते उसी दौनीं साइडां अ साइ़़डा दा प्लेन करियै उसी खेलदे हे गिल्ली डंडा खेलने आस्तै उसी अग्गै गिल्ली गी अग्गै डंडे दी मारियै अग्गै पजाना होंदा हा ते उस्सै दे स्हाब कन्नै उसदे स्हाब कन्नै ओह्दे नंबर मंगे जंदे हे ते नं गुल्ली डंडा खेलने च बड़ा गै मजा औंदा हा ते एह्दे च अम्म एह्दे च बड़े सारे लोग माहिर माहिर आं में बी एह् गुल्ली डंडा खेलने च बड़ा गै माहिर हा ते जि'यां जि'यां तु'सें गी गल्ल दस्सां दूई दूए खेढे दी दूए खेढे दी साढ़े ग्रांऽ च संतोलिया बी खेढेआ जंदा ऐ संतोलिया इक टैप इक ऐसी ऐसी गेम ऐ इक तिन्न चार बंदे बिच गोल धारै बिच बेहियै ओह्दे बारै गल्ल करदे न ते गोल धारे च बेहियै बौंह्दे न ते मूंह् थल्लै मूंह् थल्लै करी ओड़दे न ते मूंह् थल्लै करी ओड़दे पिच्छै मूंह् थल्लै करियै अक्खीं बंद करी ओड़दे न ते ओह्दे पिच्छै इक खिलाड़ी खिलाड़ी जंदा ऐ ते उसी हम्म खिलाड़ी अग्गै पिच्छै घूमदा ऐ ओह् आखदा ऐ कि गोल दी शू शूहाकी जम्मू रात आई जे जेह्ड़ा अग्गै पिच्छै दिक्खै उसकी शामत आई जे ते एह्दे च इस गेमै च एह् होंदा ऐ की जे कोई अग्गै पिच्छै नेईं दिक्खना सिद्धे अपने थल्लै दिक्खना जेह्ड़ा अग्गै पिच्छै दिक्खै उसगी एह् ऐ केह् कपड़े दी इक बाल जेही बनाई दी होंदी ऐ ते ओह्दे उप्पर जाइयै उसी आऊट करना होंदा हा ते उसी बड़ा गै मजा औंदा हा ते असें अपने अपने घरै च बड़ियां गेमां खेलियां असें घरै चा डंगर चारने आस्तै जंदे हे ते एह् गेमां खेढदे हे ते असेंगी हून दिक्खो तु'सें गी हून में शैह्रे दी गेमें दे बारे च बी दस्स दस्सनां दस्सनां दिक्ख शैह्रे च गेमां शैह्रे च बी केईं चाल्ली दियां गेमां न अऽ गेमां न जि'यां शैह्रे च अजकल ते कम्प्यूटराइज गेमां आई दियां न अजकल जागत कम्प्यूटरा पर गै खेलदे न पर ग्रांऽ च एह् गल्लां नेईं हैन ग्रांऽ च लोग अपने जिं'दू गी तंदरुस्त ग्राएं च बी गेमें च जिं'द अपनी तंदरुस्त रौंह्दी ऐ ते इ'यां गै शैह्रे च जि'यां अस शैह्रे दी गल्ल करां शैह्रे दे जागत अऽ बैट बाल अऽ बैट बाल ते फुट्टबाल खेलदे न ते अऽ फिट्टबाल खेलदे न अऽ फुट्टबाल खेलदे न एह् फुट्ट फुट्टबाल इसकरी बड्डे स्टेडियम बनाए दे न बड्डे बड्डे खेलने आस्तै स्थान बनाए दे न इत्थै खेढने आस्तै खेढने आस्तै बड़े जागत औंदे न ते में में मी इक बारी अपनी बूएं बूआ दे घर जाइयै जाइयै बूआ दे घर शैह्रे च आया ते उत्थै ऐ शैह्री गेमा दे बारे च शैह्री गेम फुट्टबाल दे बारे च द फुट्टबाल खेढेआ केह् जि'यां फुट्टबाल फुट्टबाल खेढेआ फुट्टबाल खेढने आस्तै बड़ा गै मजा होंदा ऐ मजा औंदा ऐ असें फुट्टबाल खेलने गी अऽ फुट्टबाल खेलने गी फ्ही दूई गेम दस्सां तु'सें गी बैडमिंटन बैडमिंटन इक ऐसी चाल्ली दी गेम ऐ अऽ बैडमिंटन अऽ बैडमिंटन बैडमिंटन ऐ त्री गेम आई हाकी हाकी इक ऐसी चाल्ली दी गेम ऐ जेह्दे च अऽ इक बाल गी डंडे च डंडे गी ब'न्नियै अग्गै अग्गै खिच्चना होंदा ते ओह्दे गोल करने होंदे अऽ ते हून तु'सें गी में दस्सां अऽ शैह्रा च शैह्रा च अजकल एह् गेमां घट्ट गै खेलदे न ते अजकल कम्प्यूटराईज गै गेमां चली दियां न ते फ्ही बी अभी अजें बी शैह्रा च बैट बाल क्रिकट बैट बाल बी खेलदे न बैट बाल बैट बाल बी बड़ी अच्छी गेम ऐ अऽ एह् एह् ग्रांऽ च बी थोह्ड़ी थोह्ड़ी मश्हूर ऐ ते ग्रांऽ च अजें हून तु'सें गी में इक ग्रांऽ इक गेम होर अ चेता आवा करदी ऐ मिक्की चेता आवा करदी ऐ मिक्की एह्दे च इक कब्बड्डी बी ऐ कबड्डी इक अऽ कब्बड्डी अऽ इक बड़ी इंडिय बड़ी साढ़ी कल्चरल गेम बनी गेदी ऐ